हिकु दफ़ो मां कोरोना जो टाइम हो जॾहिं कोरोना बीमारी हली रही हुई उन समय में मां घरु वेठे वेठे हिकु प्रतियोगिता में भाॻु वरितो हो जेकी प्रतियोगिता ऑनलाइन हुई जंहिं में पाण खे ऑनलाइन फ़ॉर्म भरण जो हो उन में पंहिंजो नालो लिखाइणो हो ऐं पाण खे कोरोना सां जुड़ियल अहिड़ी सुठी ड्रॉइंग ऐं पेंटिंग करे पाण खे मथे मोकिलिणी हुई जंहिं खे पहिरियों नम्बर ॿियों नम्बर ऐं टियों नम्बर मिलियो वेंदो ऐं उन में कुझु ॾह हज़ार पंज हज़ार ऐं टे हज़ार उन जो इनामु बि रखियलु हो जॾहिं त मां मुंहिंजे हिसाब सां नम्बर त मां न खणी अची सघियमि पर मां हिकु ड्रॉइंग मुंहिंजे हिसाब सां कोरोना जे रिलेटिड हुन सां जुड़ियलु ठाही हुई की कोरोना में पाण खे कहिड़ी कहिड़ी शयुनि जो ग ध्यानु रखणु घुरिजे पाण खे सेनीटाइज़र यूज करणु घुरिजे मुंह ते मास्क पाइणु घुरिजे खंगू था त केरु भरसां हुजे त उन ॻाल्हि जो ध्यानु रखणु घुरिजे त उन उन खे कुझु चेप न लॻे अहिड़े नमूने मां प्रतियोगिता में भाॻु वरितो हो जंहिं में मूंखे हिकु सर्टिफ़िकेट ॾिनो वियो गवर्मेंट जो मथां खां ऐं मुंहिंजी तारीफ़ु बि चङनि ॼणनि कई हुई त हूअ मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी हुई जंहिं परीक्षा में मूंखे सर्टिफ़िकेट मिलियो हो